हैल्लो भैया केह् हाल ऐ थोआड़ा भैया

ते रामु जी मैं गलीचा लैना हा हां

लाल कलर दा गलीचा चाहिदा एह् भैया अपनी लाब्बी आस्तै चाहिदा लाल कलर दा गलीचा ते केह् रेट वेट ऐ अच्छा अच्छा तुस किश मैहंगे नि ना होइये लग्गा दा हां वा ओ होना गै नी ढंगे दा गलीचा ते फ्ही केह् फाइदा पैसे इन्ने ले लैगे है अच्छा लाल दा बड़ा मैहंगा रेट ऐ अच्छा आयो फ्ही मैं लैने न गलीचे हैं हां हां ठीक ऐ पुज्जी जायो मैं गलीचा लैना लाल कलर दा ए अच्छा फ्ही